सर क्या हमारी बात यहाँ के सबसे फेमस वेल्डर की दुकान से हो रही है जो कि शक्ति नगर में मौजूद हैं सर मैं राकेश यादव मेरी एक कंपनी है ऑटोमैटिव की जिसका नाम ए के ऑटोमोटिव है मैं आपको अपने दुकान से एवं अपने ऑटोमोटिव कंपनी से बहुत बड़ा वैल्डिंग का काम देना चाहता हूँ क्या आप यह करने में सक्षम है सर हमें लेजर वेल्डिंग की सुविधा चाहिए हमें लेज़र वेल्डिंग का काम कराना है अपने यहाँ जी सर क्या आप यह बता सकते है कि आपके यहाँ अभी कितने वर्कर्स प्रेजेन्ट में काम करते हैं जी सर तो हमें आपको लेजर वेल्डिंग के लिए कार का एक पार्ट होता है सर जिसको हम लोग कार्बोरेटर बोलते हैं उसमें लेजर वेल्डिंग का काम देना है सर और ये कुल मिला जुला के अभी हमें आपको एक सौ बीस गाड़ियों का कार्बोरेटर का काम देना है सर हमें यह जल्द से जल्द जी सर हमें यह काम आपसे जल्द से जल्द दस दिनों के भीतर ही चाहिए जी सर आपको हमारे यहाँ से सारे डॉक्यूमेंट दे दिया जाएगा की आपको किस प्रकार की लेज़र वेल्डिंग करनी है एक कार के कार्बोरेटर में एवं हमारे यहाँ से एक ट्रेनर भी आपके यहाँ भेजा जायेगा सर जो कि सिर्फ दो कार्बोरेटर को पहले आप बनाके दीजियेगा उन्हें चेक कर लेगा की ये सही तरीके से है या नहीं उसके बाद आप पूरे सौ कार्बोरेटर का काम सम्पन्न कर लीजियेगा सर दस दिनों के भीतर ही जी सर तो ये काम हम आपको कल सुबह दस बजे प्रातः कालीन अपने टेनर को भेजेंगे तथा उनके साथ एक दो लोगों को भी भेजेंगे आप कल से काम ही प्रारंभ कर दीजिये सर आप बता दीजिए आप एक कार्बोलेटर के लिए लेज़र वेल्डिंग की क्या कीमत लेंगे यस सर ये सिर्फ आपके यहाँ की सर्विस चार्ज ऐसे हैं या पूरे कार्बोलेटर के इधर लेज़र वेल्डिंग की कीमत है जी सर फिर सही है आप हमारे यहाँ से काम करवा लीजिए सर सौ कार्बोरेटर के बारे में और सर इसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत डिस्काउंट की भी चर्चा कर लेंगे जी सर तो फिर आप ये पूरा काम सर हम से पेटी पे ले लीजिये ना की सर हमारे सौ कार्बोरेटर का काम आपको करना है और पाँच लाख में पूरा करके हमें दे दीजिए जी सर धन्यवाद सर